کاروبار شروع کرتے وقت گاؤں کے لوگوں کو بہت ساری چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا چالنج ہے گاؤں میں پیسے کی کمی جو کاروبار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے گاؤں میں لوگوں کے پاس پیسے کی شدید کمی ہوتی ہے یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہوتے ہیں لیکن پیسے کی کمی ہوتی ہے اس اسی کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے کاروبار نہیں کیا وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے اسی لیے گاؤں میں لوگ کھیتی باڑی اور زراعت کو پیشے کے طور پر اپناتے ہیں لیکن اب کھیتی کو انہوں نے کاروبار کے طور پر اپنا لیا ہے اب وہ کھیتی کو ہی کاروبار کے طور پر کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑا چیلنج جس کا سامنا گاؤں میں لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ادھار سامان لیتے ہیں اور پیسہ نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں میں ایسے کئی کاروبار کرنے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت جوش کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن گاؤں میں لوگوں ںے ان سے ادھار لیا کہ وہ بےچارہ کاروبار میں مقروض ہو گئے لاکھوں روپئے کا سامنا لوگ ادھار لے لیتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج لوگوں کا کاروبار شروع کرنے میں ہے